आयज नुस्ते कितें आसा हय आतां नुस्तें सांगल्या ताचें म्हाका रेट सांग पळोवया म्हारग आसा आनी आनी इसवणाचे कितलें म्हटले

बांगडे कशें दिल्या सुंगटां आसा म्हाका सुंगटां एक वाटो सुंगटा घाल आनी बांगडो घाल शंबराचे बांगडे घाल हय आनी फ्रेश कितें कितें आसा फ्रेश फ्रेश कितें आसा तें सागं म्हका हय कितली बारीक म्हटल्यार कशी चड बारीक हय ओके ती दी आनी ना आयज आमगेर सोयऱ्या येवपाची आसा म्हणून म्हाका आज जाय आनी हॉम डिलीवरी हॉम डिलीवरी करतां येवन व्हरचे पडटले म्हाका हॉम डिलीवरी जाय आसली सद्या आनी हय मात क्लिन करून दितली तुमी ते नुस्तें आं ओके ओके आनी ते क्लिन करता ती कितें पयशें घेता खबर आसा आं ओके ओके बरें म्हाका बांगडे आनी सुंगटां घालून दवर हय एक वांटो हय